भविष्यमे जे छै ने हम एगो गीतके लक्ष्य लेने छी जे भारती मण्डन आ हमर गाँवके नामपर छै उएह एकटा लाइन हम कऽ दैत छी जे अहाँ सभकेँ नीक लागत तऽ सुनब हम भविष्यमे उएह गायब लेकिन ओ हमर गुरुजी लिखने छनि तऽ ओ गीत जे छै हम गाबैत छी जय माँ मिथिले महिषी नन्दन जगवन्दन जय भारत भारती मण्डन जय माँ मिथिले महिषी नन्दन जगवन्दन जय भारत भारती मण्डन तुह अन्तः ध्यान मग्न आसन तुअ धर्म धरा धृत सिँहासन तुअ अन्तः ध्यान मग्न आसन तुअ धर्म धरा धृत सिँहासन जय माँ मिथिले महिषी नन्दन जगवन्दन जय भारत भारती मण्डन इएह गीतके जे छै ने हम लक्ष्य लेने छी जे हम आगाँ ई गीतके परम गायब आर जे नीक लागए ठीके यए